हा असांजे गुजरात राज्य में खेत्र में भई मुख्य क्रमत जीअं टीमूं रमत आहे क्रिकेट हुनमें इलाही मशहूरु आहे हर हिकु गली गलीअ में बि ॿार क्रिकेट रमंदा आहिनि ऐं सिखी करे कुझु भई हिन जी उहे रमतूं हिकु ॿिए खां टीमूं जोड़े करे जू गॾु करे सिखी करे भई राज्य लैवल ते जा भई शहर जे अरस परस सिटी मूं मैचूं रखी करे अनुभव कंदा आहिनि हुन मां जेके सुठा खिलाड़ी पसंदि थींदा आहिनि हुन खे राज्य लैवल ते गेमूं रमाईंदा आहिनि हुन में जीअं त रणजी ट्रोफी जी मैच रमाईंदा आहिनि हुन मां खिलाड़ी खे पसंदि करे अॻियां मौको मिलंदो आहे अहिड़ी रीति सां असांजे गुजरात में भई पटेल क्रिकेट क्लब ऐं अहिड़ा इलाही टीमूं आहिनि जेके केवी क्रिकेट क्लब आनंद जिला क्रिकेट एसोसियन सरबल क्रिकेट क्लब बड़ोदा स्पोट क्लब इहे सभु टीमूं आहिनि उहो प्रदर्शन कंदियूं उन ऐं भूमी क्रिकेट कोचिंग एकडैमी बि आहे रेंजर्स स्पोट्स क्लब वड़ोदरा में बि आहे अहिड़ा सभु कोचिंग क्लास बि हलंदा आहिनि हुन में सेखाररींदा बि आहिनि हुन में जेके पसंदीदा थींंदा आहिनि खिलाड़ी हुननि खे अॻियां रमत पांजो प्रदशन ॾेखारण जो मौको बि मिलंदो आहे